में सांबे दी रौह्ने आह्ली आं साढ़े इस पूरे भारत च बड़ी चाह् पींदे न ते चाह् बड़ी गै सोआद होंदी ऐ साढ़े घर बी बड़ी सारे चाह् चाह् पींदे न लोक ते मिगी इक चाह् बड़ी पसंद आई ही में ठंडी खूही गेई ही ते मी उद्धरा दी चाह् बड़ी गै सोआद लग्गी ऐ ते उद्धर लोक बड़ी सारे लोक चाह् पीने औंदे ऐ ते हून में मी बी बड़ी चाह् बड़ी पसंद ऐ ते में चाह् घर अपने चाह् बनानी आं आपूं बनानीं पैह्लें मम्मी बनांदे हे ते मम्मी हुं'दे कोला में सिक्खी

घरा दे पूरे गै जिन्ने बी सदस्य ऐ सारे गै मेरी चाह् बड़ी पसंद करदे न ते चाह् है गै बड़ी सोआद होंदी ऐ सारे लोक केईं लोक ते चाही बगैर ते रेही निं सकदे ऐ इन्नी सोआद चाह् होंदी ऐ साढ़े इद्धर साढ़े सांबे च बड़े सारे लोक मतलब कि चाही दे स्टाल बी लांदे न ते जैदा फेमस चाह् जेह्ड़ी साढ़ी ठंडी खूही दी चाह् ऐ अस कोशिश करने आं अस बी उ'ऐ जेही चाह् बनाचै बड़ी सोआद चाह् होंदी ऐ सारे लोक बड़ी चाह् पींदे न ते में पैह्लें चाह् बड़ी घट्ट पींदी ही फिर मम्मी ने सखाई मी बनाना ते फिर में बी बनानी आं ते सारे साढ़े घरा दे सारे जिन्ना बी साढ़ा पूरा जिन्नी बी फैमली ऐ ओह् पूरी गै मेरे हत्थै दी चाह् बड़ी पसंद करदे न ते में चाह् ते बड़ी सोआद बनानी आं ते फिर चाही चाह् कन्नै चाह् कन्नै कुछ जिंदगी सवेरे सवेरे जेल्लै चाह् मिलदी ऐ ते उठदे गै चाहे जेल्लै चाह् पींदे न ते ओह्दा मजा गै कुछ होर होंदा ऐ ते बरखा जेल्लै होंदी ऐ ते उसलै बी बड़े चाह् पींदे न ते इन्ना मजा औंदा ऐ कि सारै जिल्लै बारश लगदी ऐ ते सारे लोक चाह् चाह् चाह् होनी चाही दी ऐ चाह् बड़ी जरूरी ऐ ते केई लोक जेल्लै चाह् जैदा पीने आह्ले बंदे न ओह् चाह् नेईं थ्होऐ ते उं'दे सिर पीड़ होंदी ऐ ते इस करियै सवेरे सवेरे सारे गी चाह् मारनिंग टा सवेरे सवेरे ब बडलै जेल्लै सारे लोग उट्ठियै पैह्लें चाह् गै पींदे न चाह् इन्नी सोआद होंदी ऐ कि सारे गै ओह्दे इक बड़ा ओह्दे तरफ इक बड़ा खिचाव होंदा ऐ कि कुद्धर चाह् बना दी ऐ सारे बड़ा बड़े पींदे न चाह् ते चाह् इन्नी सोआद होंदी ऐ कि सारें दी इक चाह् पीने कन्नै सारें दा इक अच्छा सवेरा होंदा ऐ ते इन्ना मजा औंदा ऐ कि हर इक सारे लोक मैक्सिमम जिन्ने बी सारे लोक होंदे न सारे सवेरै उट्ठियै पैह्लें चाह् गै पींदे न ते चाह् इन्नी सोआद होंदी ऐ ते सच्ची चाह् बड़ी सोआद होंदी ऐ ते पैह्लें में बड़ी घट्ट पींदी ही फिर में अपनी मम्मी कोला दिक्खेआ मम्मी सारे फिर मम्मी कोला सिक्खी में चाह् बनाना फिर में ठंडी खूही गेई मी उद्धर उ'न्नी चाह् पीती में इ'न्नी सोआद चाह् लग्गी ते सच्ची में अज्ज में आपूं बी बड़ी चाह् बनानी आं ते घर आह्लें गी बड़ी पलैनी आं ते इ'यै चाह् सच्चे साढ़े अहें इद्धर पढ़ने कालेज पढ़ने आं मैक्सिमम सारे टीचर बी सवेरे सवेरे उट्ठियै चाह् पीआ दे होंदे ऐ सवेरे सवेरे जेल्लै आए दे होंदे ऐ ठंडा च ठंडा च ते बड़ी चाह् लगदी ऐ सच्चे ते सवेरे सवेरे कन्नै चाह् कन्नै कुछ खाने मिली जा ते ओह् बड़ा मजा औंदा ऐ ते अस इद्धर इक इद्धर अपने कालेज च कनटीन च बी बड़ी चाह् दिक्खने आं बिकदी ऐ बड़ी ते अस सोचने कि इक चाह् चाह् दा स्टाल बी लग्गना चाही दा ऐ बल्कि आपूं लाना चाहिदा ऐ क्योंकि चाह् ते साढ़े जिन्ने बी भारती लोक सारे चाह् ते सारे बड़े लोक पींदे न ते चाह् होंदी गै बड़ी सोआद ऐ ते इन्ना गै कि चाह् बड़े तरीके कन्नै लोग बनांदे न में ते बड़ी इ'यां में जिद्दरों मी रैसिपी जां कुछ बी मिली जा चाह् बनाने दा तरीका कि'यां लोक में सारें दे बड़े सारें दे सुझाव लैन्नी कि ओह् चाह् कि'यां बनांदे न मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ कि में सारें दे अलग अलग पुच्छां कि कु'न कि'यां चाह् बनांदा ऐ केईं लोग बड़ा कुछ पाइयै बनांदे न ते चाह् सोआद बनदी ऐ ते हर इक लोक बड़ी शैल चाह् बनांदे न ते चाह् पीने दा मजा गै कुछ होर होंदा ऐ जिल्लै अपने दोस्तें च बैट्ठियै पीनी आं ते फिर होर मजा औंदा ऐ ते चाह् सच्चे गै बड़ी सोआद होंदी